असां हींअर मूं अ सभु स्नैकस ठाहींदा आहियूं पर हींअर मूं कुटी ठाती नी पाण सिंधियुनि जी हुन में बई अटो ॻोए करे मोहिणु विझी करे अटो ॻोयो पोइ वरी लोला पचाया पोइ ल लोला भोरे करे ऐं इअ जेका टेअ गिह में इन ॻुड़ जी वथ ठाहे करे पोइ हुन में विझी करे ऐं इलाइचीअ बुकुं ऐं थोरो ड्राए फ्रुट विझी करे मूं घर में कुटी ठाती हुई